हैलो नमस्ते भैया हां मिगी फोन लेना हा हां ते दस्सेआ ते मेरी रेंज बिच्च फोन कोह्का कोह्का हां रेडमी अच्छा अच्छा तुसें मिगी केह् घट्ट करना इस फोनै च अच्छा अच्छा नेईं में उ'ऐ लैना पर तुस थोह्ड़ा घट्ट करो हां अच्छा अच्छा हां नेईं अच्छा फ्ही बी थोह्ड़ा बौह्त ते घट्ट करो शैल न पर मिगी उ'ऐ चाहिदा नी हां थोह्ड़ा घट्ट करी ओड़ेओ मिगी ठीक ऐ औन्ने आं ठीक ऐ फ्ही